नंगौ जर'खायै फुजानि समावबो आं फारि फालिबोनाय माखासे हारिमुवारि हुदाफोर दङ जेरैहाय फुजानि समावबो जोंनि हारिनि मेथाय रोजाबनानै जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनाय आरो बर'नि खन्थाइ बा संद' सल' बायदि जोंनि बर' हारिमुनि जोंनि लिरबिदांफोरखौ फरायनानै जों फुजानि फैसालियावनो जोङो ज' ज'है मावबोनाय बे बायदि हारिमुखौ पुजानि गेजेरजोंबो जों लाखि बोगासिनो दङ जेरैहाय फुजायाव जोंनि बर' फोरा जा मन्दिराव जा एसे जोंनि हारिनि फुजा होग्रा बावथाइ मुवा बेसाद बेफोरखौ लांनानै पुजा हैनाय बे बायदि हाबाफोरखौ मावबोबाय दङ बिब्दिनो जोङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ पुजानि गेजेरजोंबो लाखिबोबाय दं फुजायाव जोंनि हारिनि गानग्रा दख'ना फालि बेफोरखौ गाननानैनो दिन्थिफुंनाय मानसिफोरनि रायजोफोरनि गेजेराव आंबो सासे बर' आइजो महरै गावखौनो सिनायथि होनाय बेफोरबो मोनसे हारिमुनि आखु थिक बिब्दिनो फुजायाव आंबो एसेब्लाबो गावनि हारिमुखौ लाखिबोबाय दं